खतखतें मणगणें खीर शेवयांची खीर बांगड्याची उड्डमेती बांगडे फ्राय बांगडे बांगड्याची कडी ताल्ले ताल्ल्याची कडी ताल्ल्यांचे सुकें ताल्ले फ्राय इसवण इसवणाची कडी बास फ्राय मागी कल्ली कल्ली फ्राय कल्लेची कडी मागीर तिसऱ्यो तिसऱ्यांची कडी तिसऱ्यांचे सुकें मागी शिनाण्यो शिनाण्यो फ्राय शिनाण्याच्यो कडी शिनाण्याचें सुकें तिसरे कालवां कालवांचें सुकें कालव्यांची कडी कालवे फ्राय सुंगटा फ्राय बांगडे फ्राय इसवण फ्राय मागीर भेंड्याची भाजी ताळकळ्याची भाजी कुड्डुकेची भाजी मागीर आळू मोसकाची भाजी शेंगो मागीर वालपापडी दुदी घोसाळी वालाची भाजी मागीर कॅबेज फ्लावर तामडी भाजी अळमी आंकूर कोयत्या वाल साकर भात मोदक नेवऱ्यो मागीर हे कुल्ल्यो कुल्ल्यांचें सुकें मागी सुंगटां सुंगटाची कडी सुंगटाची सुंगटां फ्राय सुंगटां सुकीं कालवां कालवां फ्राय कालवांचीं कडी कालवाचें सुकें शेपे शेपेची भाजी सांसवां चटणी आमाड्याची सांसवां उड्डमेती आमाड्याची कडी आमाड्याची चटणी मागीर मुळ्याची भाजी शेपेची भाजी तायकिळ्याची भाजी शोंगो तामडी भाजी शिरवळ्यो शेवयो नेवऱ्यो पातोळ्यो चिकन शाकोती चिकन सुका चिकन फ्राय चिकन चिकन चिली मागी माणक्यो माणक्यो फ्राय माणक्याची कडी माणक्याचे सुकें माड माणक्याचें चिली सुका सुंग सुक्या सुंगटाची कडी सुक्या बांगडाची कडी सुक्या बांगड्याची त्या बांगड्याची सुक्या बांगड्याची किस्मर सुक्या सुंगटाची किस्मर सुंगटाची उड्डमेती बांगड्याची उड्डमेती खाजें मागीर वालाची भाजी खाजें कोयत्या वाल सुंग मुगाची उसळी शेवया शेवयांची खीर आलू शँपो शोपो शेपेची भाजी